मवैया इंद्रा नगर गोमती नगर आलमबाग़ लालबाग़ चौक हज़रतगंज अमौसी राजाजी पुरम अलीगंज महानगर निशादगंज मुरली नगर जानकीपुरम रकाबगंज मौलवीगंज अमीनाबाद केसरबाग़ चारबाग़ गोलागंज नज़रबाग़ लालबाग़ कृष्णा नगर मॉल अवैन्यू मसकट तुर्की कजाकिस्तान पाकिस्तान चीन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया रूस भारत न्यूज़ीलैंड बर्लिन कतार ईरान ईराक़ मालदीव सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया जकारता